जैसे कि हमर इलाकामे हरदहा बाजार छै वहाँ बहुत ही काफी भीड़ भाड़ रहै छै जाहिके लिए बहुत ही कठिनाइ होइ छै जाहिसे कि अगर ट्रेन त्रेनके व्यवस्था भए जेतियै तऽ अच्छा होतियै से तऽ छै नहि हरदहा बाजारमे बहुत जादा भीड़ रहै छै जाहिमे बहुत जादा परेशानी होइ छै ओकरामे छै कि बच्चा उच्चाके ले के जाएमे भी बहुत कठिनाइ छै ओकरा बाद जे छै कि बहुत ही काफी भीड़ रहै छै ट्रेफिक भी जाम बहुत जादा वहाँ लागै छै सुबह सुबह तऽ आओर सुबह और मोटा मोटी सात बजे से लए कऽ मोटा मोटी वही बारह बजे तक पुरा काफी जामे जाम रहै छै हरदहा बाजारमे पुरा काफी जाम से भरल रहै छै इधर रोडके ईपार उपार करयमे बहुत ही कठिनाइ होइ छै मतलब कि सब सुविधा भए जेतियै ट्रेफिकके तऽ अच्छा रहतियै कि जाम ताम नहि लगतियै बढ़िऑं रहतियै ई व्यवस्था तऽ साफ नहि छै जायमे भी बहुत कठिनाइ होइ छै